म्हाजे कडेन अनेक पुस्तकांचे वळेरी आसात म्हणजे आतां सांगपाचो उल्लेख करपाचो जाल्यार लेखकांचो वी स खांडेकर आसात आनंन आनंद यादव आसा विस्वास पाटील पु ल देशपांडे सद्याचे साहित्यीक म्हटल्यार मागीर राजन खान आसा हांची अशे अनेक लेखक आसात तांची म्हज्या कडेन पु पुस्तकां आसात तांचे कथा संग्रह कादंबरी म्हणा आत्मचरित्र अशीं खुबशीं बुकां आसात तातूंतली काही म्हणजे सांगपाची म्हटल्यार वी स खांडेकर हांचे जे पयलो प्रेम हो जो कथा संग्रह हा तो म्हणजे खूब मनांक भावता कित्याक ताचे हो कथा संग्रहान जे नायक जो आसा पळय ताचे खंय तरी लग्न जाल्या उपरांत मागीर तेका आपल्या प्रियसिची जुनी पत्रां मेळटा आनी तातूंत तो आपल्या पयलिच्या जुन्या आठवणीन एकदम हे जाता आनी अशें करून मागीर तें कथानक सोंपता अशें हा म्हणजे पयले प्रेम म्हणजे फस्ट लव कितें आसता पय ताचें विस्तृत वर्णन त्या कथेंत वी स खांडेकर हांच्यानी केलां तशेंच आनी एक लेखक म्हटल्यार रंगनाथ पटारे आहात तांची दिवे गेलेले दिवस ही जी कादंबरी आसा न्ही ही कादंबरी प्युअर्ली बेजड ऑन आमी म्हणूंक शकता की राजकारण जें आसा राजकारण कशें आसचें किंवां कशें आसचें न्हू हाच्या बद्दलचे विस्तृत वर्णन जें आहा तें रंगनाथ पठारेन दिवे गेलेले दिवस ह्या कादंबरीन केल्ले आसा तेच प्रमाणे आनंन यादव आनंद यादव हे एक खूब व्हडले लेखक जावन आसा तांचें जें आत्मचरित्र आसा झोंबी नांवाचें तें एक वाचलेलें आसा तातूंत प्रस्तावना जी आहा आतां तांच्या पुस्तकाक म्हणजे आत्मचरित्राक ती पु ल देशपांडे हांच्यानी दिल्या ताच्या नंतर झोंबी नंतर तांचे अनेक दुसरे जे भाग आहात म्हणजे प्रसिद्द जाल्यात तें आहात नांगरणे घर भिंती कांचवेल हे तीन भाग प्रसिद्ध जाल्यात तांचे म्हणजे हांतून तेंच्यानी अशी आनंन यादव हेंची सगळी धडपड दिसून येता आमकां म्हणजे शाळा शिकूनाका हेच्या साठी तांच्या बापायन तेंकां दिल्लो मार आनी त्या काळातले इतर अनुभव आनी तेंची शाळा आनी शिक्षकां बद्दल जे कितें विचार आसा ते ह्या कादंबरेन मांडपाचो प्रयत्न आनंद यादव हांच्यानी केल्लो आसा तशींच दुसरी कदंबरी जी इतिहासीक कादंबरी आहा म्हणजे कोणाक जर हिश्ट्री जर आवडटा जाल्यार इतिहासीक कादंबरी पानीपत विश्वास पाटील हेंची कादंबरी आसा पानीपत खूब सुंदर अशें वर्णन केल्लें आसा त्या कादंबरेन म्हणजे पानीपतचो जो तिसरी लढायी जाली तेचेर खूब विस्तृत अशें वर्णन विश्वास पाटील हांच्यांनी केल्लें आसा म्हणजे मराठी आनी दुरणी साम्राज्यांत घडलेलें पानीपतची तिसरी लढायी हाच्या वर ही आदारीत कादंबरी आसा ह्या कादंबरीक जवळ जवळ आठशें पानांची कादंबरी आसा आनी सगळें विस्तृत अशें वर्णन आसा म्हणजे ज्या जाग्यांसून सुरू जाल्ली आनी ती सोंपता म्हणजे खंयसून युद्द सुरू जाल्लें आनी युद्द सुरू जावपाची पार्श्वभुमी कितें आसली मागीर तेतूंत धचो माग कसो कितें जालो हें सगळें विस्तृत वर्णन जें आसा तें पानीपत कादंबरेन विश्वास पाटिलान अतिशय योग्य पद्धतीन म्हुणटा हांव तुका म्हणजे वाचपाक सुद्दां आठशे पानांची आसली जाल्ल्यान थोडीं पानां वाचल्या नंतर मनीस एकदां बसल्या उपरांत आठशीं पानां वाचूं शकना पण थोडीं पानां वाचल्या नंतर बाबा फुडल्या भागांत कितें जालें कांय फुडल्या प्रकरणान कितें जालें अशी एक ओडी लावपाचें काम जें आसा तें विश्वास पाटिलान पानीपत कादंबरेंत केलां आतां आतांचे लेखक म्हणपाचे म्हणल्यार राजन खान जे आसा राजन खान हे एक वास्तवादी लेखक जावन आसा म्हणजे तुमकां सांगपाचे म्हणल्यार जी वास्तवीक घटना ज्यो जाल्या पय म्हणजे आमी ज्यो घटना आयकतात किंवां आमकां ज्यो घटना खबर आसा तांचो तुमी जर खंयचे कथा संग्रह म्हणा किंवां कादंबरी वाचनान जर घेतली जाल्यार तुमकां अशें दिसतलें की आरे हें आपल्या सोबत घडलां मरे किंवां हो आपलो ही जी घटना आहा ती म्हाका खंय तरी लागीं खंय तरी पावला वास्तवादी जे लिखाण जें आहा पय तें राजन खान करतात म्हणजे तेंचे एका रात्रिची बायी म्हणून एक कथा आहा आं मागीर अशे जे विशय आहा म्हणजे एका रात्रिची बायी म्हणजे ह्या विशया वयल्यान आमकां कळटा की बाबा ह्या कथेंत कितें आसतलें अश्यो खूबश्यो गजाली आहात म्हणजे राजन खान आमी पळोवपा गेल्यार वास्तवादी लेखक जर म्हणटा जाल्यार राजन खान ह्या लेखकाचो आमी विचार करूं शकता